जो हमारी भारत सरकार है वह हमारी बहनों को जैसे साइकिल लैपटॉप वगैरह फ़ोन वगैरह देती है तो उनको उनसे लाभ तो होता है बहुत अच्छा है हाँ मैं मानता हूँ जो भारत सरकार अपनी बहनों को लैपटॉप वगैरह देती है तो उनसे वह पढ़ाई करते हैं और साइकिल देती है उनसे वह स्कूल जाने में उनको आसानी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनको आसानी होती है तो हमारी जो भारत सरकार है बहुत अच्छा कर रही है मैं मेरे उस दिल से सैलूट है उनके लिए जो हमारी बहनों को लैपटॉप जैसे जे दे रहे हैं तो वह हम मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे से काम करती हैं वो पढ़ाई भी करती हैं जो हमारी भारत सरकार उन बहनों को देती है तो वो बहुत अच्छे से काम आ रही हैं और वह अच्छे से काम करती हैं और मैं यही चाहता हूँ हमारी भारत सरकार ऐसे काम करती रहे और इतना ही कहना चाहता हूँ जो आपने हमारी बहनों को जो है लैपटॉप वगैरह अभी और आगे मिलता जाए ताकि वह पढ़ने में थोड़ा आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रौशन करें इतना ही बस